लॉकडाउन दी ते गल्ल ही छोड़ो लॉकडाउन जिल्लै होएआ तुसेंगी सारें गी पता ऐ उल्लै बड़ी बुरी हालत ही सारें दी ते बाहर ते अस्स रेस्टोरेंट जां बगैरा कुतै जाई नी सकदे हे ते असें केह् करना बच्चे तंग करदे हे बमार हे हैना कुछ ना कुछ लॉकडाउन च और करना अंदर बेहियै सारें दा केह् कम्म हुंदा सिर्फ खाना ते बाहर जाना अहें लॉकडाउन च केह् करना बच्चें किश किश आखना कदें आलू टिक्की बनाई देनी कदें जलेबियां बनाई देनियां हैना ते कदें कदें हर चीज आस्ता आस्ता बच्चें कदें आखना मोमोज़ बनाई देओ ओल्ले कम्म केह् हा बाहर ते कुसै ने जाना नी ना कुछ खाना ना गल्ल ना बात सिर्फ कम्म केह् हा सिर्फ खाना गै खाना लॉकडाउन च फिर केईं केईं बारी जलेबियां बनाइयां पकौड़़े बनाने सबेरे उट्ठियै कुतै परांठे बनाओ कदें कुछ बनाओ और उस लॉकडाउन बिच जेल्ले लॉकडाउन होएआ उल्लै असें दिक्खेआ बी बड़ा कुछ बनाना हैना यू टयूब सर्च मारे फटोफट एह् बनाओ एह् बनाओ कदें रूट्टी बनाओ कदें सबेरे उट्ठियै परांठे बनाओ मोमोज बनाओ पीजा बनाओ क्येंकि बाहर दा खाना ते ओल्ले बमारी उप्पर बड़ा मुश्कल हा ओल्ले बंदा जेल्लैै कोई बिमार होवे जां बाहर दी रूट्टी खाना ओल्ले बड़ा मुश्कल होंदा हा बच्चें गी बी हेल्दी फूड जेह्ड़ा असें खाना हुंदा स्हेई स्हेई स्हाड़ी सेहत आस्तै ठीक बनाया इक बारी में ते काढ़ा कदें कदें काढ़ा बनाना हैना पीजा बनाओ कदें सैंडबिच बनाई देने बच्चें गी ब्रैड ब्रुड पाई पुइये ते ओह्दे कन्नै मतलब बच्चे इक ते बमार बी नी अस चीजां बी ऐसियां बनाई देनियां मतलब कि बच्चा जेह्ड़ा स्हाड़ा बमार बी नी रौवे हैना ओह्दे बाद जेल्ले ओह्दे बाद असें इक दिन आलू टिक्की बनाई पैहले माराज आलू बुआले फिर ओह्दे बाद च नमक शमक पाओ फिर अरा रोट लेआओ फिर कढ़ाई चा केईं बारी मोमोज़ बनाने मैदा आं मैदे आह्ले नेई मैदे आह्ले ते अनहैल्दी होंदे कुतै दूए आटे दे मोमोज़ बनाए फिर कुदै प्याज ट्राई ट्राई करदे रेह् गोभी बगैरा पाइयै न्यूट्री शयूट्री पाइयै शैल करियै असें ओह् बनाए मोमोज़़ बनाए जेल्लै बच्चें गी कुतै हैना सबेरे उट्ठो बच्चें गी शैल करियै काढ़ा शाढ़ा पलाया ना ओह्दे बाद आई गे पकौड़़े बनाने शामी पकौड़े होई जंदे हे सबेरे कदें राजमा राजमा चौल बनाओ कदें दाल चावल बनाओ एस्स लॉकडाउन च इन्ना कुछ बनाना सिक्खेआ इन्ना कुछ बनाया जो कुछ रौह्ंदी शौह्ंदी कसर ही सारी लॉकडाउन च निकली गेई जियां हल्वा नी हुन मिगी इक बारी हल्वा नी आंदा हा बनाना हैना फिर में केह् कीता एक्क बारी सूजी लैती

फटोफट इयां हल्वा बनाया बच्चें गी खलाया बच्चे ओह्दे च खुश इक बारी आक्खन लगे नेई असें सेवियां बनानियां सेवियां खानियां मटर हां इक बारी असें मटर बनाए मटर कियां बनाए पैहले आटे गी मैदा लैता मैदे दे बिच पाया ओह् केह् आखदे तेल गर्म करियै आ ते ओह्दे बिच ओह् फिर पाए अजवायन शजवाइन पाई फिर शैल करियै बेल्ले फिर कट कीते फिर ओह् बनाने हैन कदें बच्चें आस्तै जूस मिक्सी चा जूस कड्ढना ओह् बी शैल शैल करियै अच्छा ओह्दे बाद महाराज अहें केह् करना कदें कदें घ्यूर बी नी आंदे हे बनाना अच्छा बच्चे आक्खन कि घ्यूर खाना फिर केह् कीता की घ्यूि मैदा आक्खन लगे की मैदा ओह् करना पैहले शैल करियै मिक्स करना ओह्दे बिच नमक शमक पाइयै अज्ज कल्ल थोह्ड़ी जेही आखदे मर्च बी पांदे ओह्दे च मैदे च फिर ओह् पाई बिच फेर शैल करियै उनेंगी निक्के निक्के निक्के घ्यूर बनाइयै बच्चें गी खलाए बच्चे ओह्दे च खुश होई गे ओह्दे बाद च कुदै सैंड बिच बनाना हैना आलू लैते अगर मैं अगर घर टोस्टर जां सैंडबिच नेई होवे ते केह् करना ब्रैड लैते असें ब्रैडा बिच असें कदें पनीर आहले बनाने सैंडबिच बनाने कदें ओह्दे बनाने आलू आहले बनाने बच्चे ओह्दे बिच गै खुश करी उड़दे हे अस मतलब की लॉकडाउन बिच बी असें इन्ना कुछ बनाया जियां पकौड़े़ होई गे जां जियां सैंड बिच होई गे ओह्दे बाद टोस्टर होई गे जां घ्यूर होई गे हल्वा होई गेआ राजमां चावल हां कड़़ी कड़ी बी नी आंदी ही बनाना फिर सना फिर उइये उइये यू टयूब उप्पर सर्च मारो ते फटोफट कड़ी बनाना सिक्खी लैओ फिर इक बारी केह् कीता की तेल भखाया ते निक्की निक्की पकौड़ियां कड्ढियां फिर उनेंगी शैल करियै दबाया फिर दोबारा कड्ढे ओह्दे बाद च शैल करियै टमाटर प्याज श्याज पाइयै ते बेसन पाइयै देई पाया जी देईं फट्टी नी जा कुतै ओह् शैल करियै कड्ढियै ते बेच्च पकौड़े शकौड़े पाइये शैल करियै कड़ी बनाई कुतै कड़ी चौल बनाने मतलब हर चीज लॉकडाउन च मैक्सीमम असें सिक्खी गै लैती ऐ हुन अच्छा ओह्दे बाद बच्चे इक दिन आक्खन कि असें चाम्प खानी फिर उनें चांप मंगाई बजारा पैहले उसी शैल करियै फ्राई कीता फ्राई करियै ओह्दे बाद शैल करियै मसाला बनाया मसाले बिच चाम्प मतलब पाई चाम्प फिर शैल करियै उसी कोई अद्धा घैंटा रेडे़ मारी मारियै ओह् इन्नी शैल बनाई ऐं इक बारी गुलाब जामुन आक्खन ओहब्बी बनाए ओहब्बी शैल करियै मैदा लैता बिच सूजी पाई बिच्च पनीर पाया बिच्च खोया पाया फिर ओह् निक्के पर ओह् इन्ने शैल नी ओह् बने हे पर चलो तां बी निक्के निक्के निक्के बनाए ओह् खाद्धे हैना देहीं बड़़े बनाए देहीं देहीं शेईं लैता ओह्दे बिच पाइयै हैना ओह् बनाए हर चीज मतलब मैक्सीमम जेह्ड़ी थोहड़ा मती कसर रेह्दी ही ओह् सारी असें केह्दे बिच सिक्खी लेई लॉकडाउन बिच जेह्ड़ा शैल कम्म जेह्ड़ा ओह् रूट्टी शुट्टी दी सिक्खी लेई हर चीज जेह्ड़ी कम्म कीता लॉकडाउन च